نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے کیوں کیونکہ جگہ چاہیے اس کے لیے جگہ کے ساتھ روم چاہیے مکان ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے سامان چاہیے ایسا تو نہیں دکان بنائے اور بس ایسے جا کے بیٹھ گئے تو اس میں سرمایے کی ضرورت پڑتی ہے چاہے آپ کپڑے کی دکان کریں گے اس میں بھی پیسے لگیں گے پان کا ٹھیلا لگائیں گے تو اس میں بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر ایک چیز پیسوں سے آتی ہے پیسوں سے خریدی جاتی ہے چاہے وہ کپڑے کا کاروبار ہو جوتے کا کاروبار ہو ہے نا دنیا کا کوئی بھی کاروبار ہو تو اس میں پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو بزنس ہے بزنس کا نام ہی ہے پیسے لگاؤ پیسے کماؤ اور بغیر پیسے کا کوئی بھی کام شروع نہیں ہوتا جو ادنیٰ سا ادنیٰ چھوٹا کام بھی ہم کرنے جائے تو وہاں پہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے